मुझे बहुत सारे चीज़ों से ख़ुशी मिलती हे जैसे कि मुझे खाने में ख़ुशी मिलती है ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ें खाने में मुझे ख़ुशी मिलती हे और मुझे पोधे लगाने में बहुत अच्छी लगती हे और मुझे वो लगाने से मेरे मन को शांति मिलती हे मुझे एक अच्छा फील होता है तो में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाती हूँ और पौधे लगाने से मेरे घर के आस पास जो सुंदर सुंदर होते है और हम में हम सब्जी या वगैरह लगाते हैं जिसके जिसके वजह से हम उनमें से जो आते है फल और सब्जियाँ उनको खाते हे और मैं फाॅल की जो पौधे है वो भी लगाती हूँ फूलों की पौधे वो मैं मतलब महीने में बहुत बार लगाती हूँ मतलब जिस जिस महीने में जो जो फूल लगना चाहिए इसी तरह मैं लगाती हूँ मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छी लगती हे और मुझे दूसरे की मदद भी करनी में बहुत अच्छी लगती हे मतलब किसी को मेरे मदद की जरूरत हो तो मे हमेशा उसको मदद करने के लिए मतलब तैयार रहती हूँ कि अगर वो मुझे बोले और बताए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी मे चली जाती हूँ उसको मदद करने के लिए और मुझे पाठ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे ख़ुशी मिलती हे जो चीज मुझे कुछ चीज़ें जो मुझे सीखने को मिलती है वो मुझे अच्छी लगती है और मुझे कुछ कुछ जो वैज्ञानिक जो पद्धति है और जो जो वो टेक्नोलोजी है ओ मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये सब जो मुझे अच्छी लगती है ये सब करने में भी मुझे ख़ुशी मिलती है